किताब मे मैथिली किताब जे राजकमल द्वारा लिखल गेल अछि ललका पाग ललका पाग जे अछि मिथिलाञ्चलके बहुत ही रीति रिवाजके लेल अच्छा किताब अछि जाहिसॅं कि हमसभ अपन मिथिलाङ्चलमे ललका पाग पर आधारित जे लिखल गेल अछि ओहि पर हमसभ अपन मिथिलाञ्चलमे कोनो भी प्रकारके काज करै छी कोनो शुभ काज करै छी शादी विवाह करै छी एहिसभमे ललका पाग राजकमल द्वारा रचित किताब जे छै से बहुत ही सुन्दर छै आर ख़ास कए कऽ बहुत ही नीक लागै अछि जे ललका पाग मिथिलाञ्चलके लाल छी जेकरा लेल